बिबार बागान आरो मैगं बागान मोननैबो गायनाया आंनि मोनसे मोजां हुदा आरो लोगोसे सानफ्रोमबो नोजोर होनाया जोथोन लानाया आंनि मोनसे आयदाफारि रुटिन बादि सासे हिन्दु धोरोमनि सिबियारि जानायलाय बिबारनि गोनांथिया फुजा मोनफ्रोमबो बिबारखौ जों बाहायो जेब्ला गावनि न'नि लांगोनायाव जायगा दखरसेआवब्लाबो बिबारखौ गायनाया जेरै गोनांथार थिक बिदिनो गासिबो रोखोमनि बिबारफोरखौ गोरलैयै मोननो हानायनि थाखाय सिथ्लानि मोखाङाव लामानि मोखाङाव बेखौ गायनानै लानो आं मोजां मोनो फिथाइनि बेलायाव फिथाइ सामथाय जायोब्ला आथिखालाव जों बिनिफ्राय माबायदि जोङो हेफाजाब मोननो हायो देहानि थाथायखौ देहानि गोराथिखौ जोङो माबोरैहाय खालामनो हायो बेखौ नोजोर होनानै बांसिनै आङो थायजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ बेफोरखौ बांसिनै न'आव गायनानै लायो आरो बोथोरनि फिथाइ हिसाबै जोङो मोनजानो हायो माखासे फिथाइफोर दं जेरै गोरलैयै मोननो हानाय स'फारि नारें जुम्ब्रा आरो माखासे जामफोर बेफोरखौबो गायनानै लायो मैगं थायगंनि बेलायाव बोथोर नायै बोथोर मुला कफि फानथाव बेफोरनि बोथोराव बेफोरखौ गायनाय जायो दैज्लां बोथोराव थायबें जोगोनार सबाय बिमा खांख्रिख'ला बेफोरखौ जोथोन लायो आरो बेफोरखौ सानफ्रोमबोनि जानाय आदाराव फुद हेबिट्स महरै बांसिन बाहायनो आं मोजां मोनो मानोना गोथां मैगं थायगंफोरा जोंनि देहायाव नांगौ रोखोमनि खमि जानानै थानाय भिटामिन फोरखौ जोंनो फुरा खालामनानै होयो आरो देहायाव जोंनो गोहो दैथायो बेनिखायनो आं बेफोर गासै मैगंखौ बोथोर लायै बोथोर जोथोन लायो